हैलो सर प्रणाम हमरा के क्रिकेट खेलै के छै हम क्रिकेट खेलै लए चाहै छियै

हँ पर की की व्यवस्था छै केना की छै इंटरनेशनल लेवल पर खेलै लए मिलतै स्टेट लेवल पर खेल लेल छियै

हँ तऽ व्यवस्था केना की छै केना कितना विद्यार्थी रहै छै खेलै लए क्रिकेट ओ सब व्यवस्था केना की छै बतेबै तब ने

हँ

हम मेहनत तऽ करबे करब ने मेहनत त करबे करब लेकिन स्टेडीयममे कए बजे केना केना खेलबै छै कै बजेसॅं कए बजे रहै यछै टाइम

हँ कुछ खेलाड़ी ट्रेनिंग करबै वला कितना छै ओकरा सबके कनिटा जानकारी ट्रेनिंग करबै वला स्टाफ सब कितना छै कए गो छै अयँ

आ वहाँ रहियो के व्यवस्था छै की

हँ हँ ठीके छै ठीके छै मिलब तब एक दोसरके अभी तऽ थोड़ा बिजी रहै छियै बड़ा दिक्कत भए गेल छै जै रहिए आइए कुछ काम परि गेलै तऽ थोड़ा सा दिक्कत होइ गेलै

ठीके छै तब एक या दू तारीख क एबै ठीक